گاؤں کی عورتیں آپس میں بات کر کے ایک دن طے کرتی ہیں کہ جب سب اپنی سوکھی ہوئی لال مرچ لے آئیں گی اسی دن کسی کھلی جگہ میں صحن میں برآمدے میں یا کسی کے بڑے گھر میں یہ کام کیا جاتا ہے جہاں دھول مٹی نہ ہو اور ہوا چلتی ہو